جی ہاں میرا پسندیدہ کھلاڑی وراٹ کوہلی ہے جس نے بہت سارا سنچریاں مارے ہیں اور اسلئے دنیا کا سب سے بڑا کرکٹر کہتے ہیں کنگ کوہلی اِس کا نام ہے اور یہ بہت اچھا کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اپنے ہندوستان کا نام اپنے دیش کا نام بہت روشن کرتا ہے